مجھے کھانے میں سب سے اچھی مٹر پنیر لگتی ہے اور بنانا بھی اچھا لگتا ہے جیسے کہ پہلے کڑھائی لیتے ہیں پھر پنیر کو کاٹ کے اس میں فرائی کر لیتے ہیں فرائی کر کے اسے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم پنٹر مٹر لیتے ہیں پھر اسے چھیلتے ہیں پھر چھیل کے اس کو ابالتے ہیں ابال کے اسے ایک جگہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں پھر ہم واپس سے وہی والی کڑھائی لیتے ہیں پھر اس میں ہم کھڑے مسالے ڈال لیتے ہیں پھر اپنا مسالہ پیس لیتے ہیں جیسے کہ اس میں لیتے ہیں ہم پیاز ٹماٹر اور باقی جو چیز لو پھر اسے پیس لیتے ہیں پیسنے کے بعد اس کا اپنا پھر مسالہ بھون لیتے ہیں اس سے نمک مرچ ڈالنے کے بعد ہم اپنا مسالہ بھون کر تیار کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں مٹر ڈال دیتے ہیں مٹر کو تھوڑا دیر پکا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں پنیر ڈال دیتے ہیں پھر اسے پانچ منٹ ڈھک کر رکھ دیتے ہیں پھر ہماری سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور ہمیں کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے